جی ہاں بالکل نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت ساری کاروائیوں کی ضرورت پڑتی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے عام طور پر یہ کارروائیاں ضروری ہوتی ہیں جیسے کاروبار کی منصوبہ بندی جیسے آپ کون سا نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں اس کی مکمل منصوبہ بندی اور اس کاروبار کی وضاحت ضروری ہوتی ہے آپ کس چیز کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں آپ کی آپ کی تجارت کا مقصد اور جگہ کیا ہے آپ کے کاروبار کا نام کیا ہے آپ کس فیلڈ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو اپنے کاروبار کے لیے مالی منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ آپ کا کاروبار کتنی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے کتنی رقم درکار ہے اس کے لیے کیا خرچ آئے گا اور اس کے منافع کیسے حاصل ہوں گے اس طرح کے تمام منصوبے کاروبار کے لیے ضروری ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ کاروبار کے لیے بہت بڑی رقم ضروری نہیں ہے یہ چھوٹی رقم سے بھی شروع ہو سکتا ہے